म्हाका हो लसीकरण पत्र अपलॉड करपाक जाय पूण हांगा म्हाका स्कॅनर मेळना तुमकां आनी खंयचीय पद्दत खबर आसा जेतून म्हाका हो लसीकरण प्रमाणपत्र अपलॉड करपाक मेळटलो